हम अपने घरमे सिलाइ मशीन चलबै छी पड़ोसी सभकेँ अपन जेना पड़ोसिओ सभ लए कऽ आबैए तऽ ओकरो सी दै छियै दुबर पातर आदमी रहै छै तऽ हुनका अस्सी सेंटीमीटर कपड़ा लागै छै कनिटा हेल्दी रहै छै तऽ ओकरा एक मिटर लागै छै साया सिबैमे दू मीटर कपड़ा लागैए बच्चाकेँ सलवार सुट रहै छै तऽ पैजामामे दू मिटर लागै छै सलवारमे दू मिटर लागै छै आ अथी दुबर पातरि लोककेँ अस्सी सेन्टीमीटर कपड़ा लागै छै एहिना जे अपन बच्चा सभके सिलाइ मशीन यऽ अपने सिलहुँ जे बाहरोके कपड़ा आयल अपन सिबै छी